योगा खालामनायनि थार बैसोखौथ' आङो बुंनो हाला थेवबो आङो फरायसालियाव ब्रै बोसोर बैसोनिफ्रायनो खालामहोनाय जायो उन्दै समाव यौगा खालामोबा देहाफोरा राफोद जानानै थायो गोजौ जानायाव सहाय खालामो देहानि मासलफोरा राफोद जायो देहाफोरा बेराम गैयै जायो थांलाय फैलाय खालामनो राफोद देहा खालामनायाव गोबां मुलाम्फा जायो